परिवार में पुरुष की भूमिका यह है कि वो बाहर जाकर कार्य करेगा उस कार्य करने से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे घर चलेगा और घर घर की सारी परेशानियाँ दूर होंगी वो बाहर जाएगा तो पैसे लाएगा उसी पैसे से खाना बनेगा कपड़े आएंगे नए नए पकवान बनेंगे सब कुछ उसी पैसे से होगा और ये पकवान कौन बनाएगा वो होती है महिला जब पति घर आता है तो महिला के ही भरोसे रहता है उसके महिला को हर काम करना पड़ता है लेकिन महिला को काम करने के लिए पैसे नहीं दिये जाते हैं खाना वही बनाती है बच्चों को तैयार वही करती है सब कुछ वही करती है ये महिलाओं को काम नहीं करने दिया जाता है उन लोग का काम यही है ये बहुत ही सदियों से पुरानी रीत चली आ रही है